असां जॾहिं कॉलेज में पढ़ंदा हुआसीं तॾहिं

सभेई दोस्त मिली करे असां सिखंदा हुआसीं ऐं हिते नदीअ ते जेके उन्हीअ टाइम ते मला हुआ उए तरण सेखारींदा हुआ ऐं असां उन्हीअ सां उन्हीअ खां तरण सिखियो आहे असां जीअं बटरफ्लाए थियो और स्टोक वारा जीअं थींदा आहिनि ॿई हथु मथे करे उहे सिखियोसीं ऐं पोइ तरण सिखी वियासीं धीरे धीरे असां दोस्तनि सां गॾु काफ़ी परे ताईं तरण वेंदा हुआसीं वरी तरे करे मोटंदा हुआसीं इअं कंदे कंदे असां साल में इलाही सुठो तरण सिखी वियासीं पोइ सभेई ॼणा मिली करे तरंदा हुआसीं ऐं पान पाणीअ खां कोई डपु बि न लॻंदो हुओ ऐं जेको आहे आराम सां असां वेंदा हुआसीं कंहिं कलाक तरंदा हुआसीं ऐं घर ईंदा हुआसीं त इलाही सुठो लॻंदो हुओ